हांवें एका शॉपांतल्यान सामको बरो असो म्हुणून ब्रेंडाचो म्हाका तांच्यांनी फेर्र दिल्लो सामको म्हज्या कानांत घातला तांच्यांनी थंय जेन्ना शॉपांत ते मारून दाखयता तेन्ना सामकें करकरीत इस्त्री जातालें आं घरांत हाडून पयत जाल्यार ताका कांयच जायना उदक घालपाचो म्हण आतां बरो म्हूण हाडलेलो हांवें तें घुवडोवपाचें तें विलां आसता तीं घुवडयलीं जाल्यार सिल्काचेरूय तोच टॅम्प्रेचर कॉटनाचेरूय तोच टॅम्प्रेचर आनी नायलोनाचेरूय तोच टॅम्प्रेचर दाखोवपाक लागले उदक घालत जाल्यार सगळें जळोंक लागलें उदक चड भायर सरता तातुंतल्यान सो मागीर व्हरून तांकां दाखयलो जाल्यार तो ताणें खंय तो कितें केलें कितें म्हमून म्हाका कांयच कळना मातसो कितें असो असो रिपेर केलो उदकाचोच एक प्रोब्लम मातसो तेंच्यांनी सारको केलो आनी परत मारून दाखयलो जालें सारकें आतां म्हाज्या लायटिची म्हणजे म्हाज्या प्लगाची मिस्टेक कांय कितें म्हाका कांयच कळना जालें दुसऱ्या प्लगाक लायलो हांवें जाल्यार थंयीय तीच गत उदक सारकें येलें म्हमल्यार मागीर कितें उदका खातीर सामको शॉक मारपा लागलो ते फेर्राक एक दोनदां शॉक आयलो सामको आनी वायर जळ्ळीं वायर जळ्ळी म्हणून तें वयलें लेयर आसता तें सगळें बुरशें जावन तें भायर सरोंक लागलें वायरी भायर सरल्यो सगळ्यो आनी जळ्ळें म्हजे दोन तीन कुर्ता अशेच जळून जळून वाट लागली फेर्र भायर मारूं कसो जाल्लो सामको मॅकानिका कडेन व्हर जाल्यार मॅकानीक म्हणटा तो सारको आसा वायरींग प्रोब्लम वायरी घालून घेतल्यो चारशी रुपया घालून तरीय तो सारको जायना म्हणल्यार सोमको म्हाका तांच्यांनी कानांत घातलो प्रॉडक्ट बेश्टो घेतलो कसो दिसलो तो वचून